हैलो हां जी सुभाष होर बोला दे बेल्डिंग आह्ले हां जी हां जी होर सनाओ सुभाष जी ठीक ओ ते अच्छा बधिया बधिया दकानै उप्पर ओ अच्छा अच्छा अच्छा यरो गल्ल इ'यां ही यरा गेट लोआना ही असें ते केह्ड़ा ठीक रौंहदा लोहे दा ठीक रैह्ना जां एल्मुनियम दा ठीक रैह्ना नेईं केह्ड़ा खरा रैंह्दा हां जी हां जी अच्छा अच्छा ते केह् भाऽ लग्गना ओह्दा ते केह् स्हाब लग्गना हां आहो आहो हां दस बाय बारां दा बनाना असें हां दस बारां दा अच्छा अच्छा हां ओह् दकान बी पेई जंदे न पिच्छें अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हां अच्छा ते घर आइयै फिट करियै जाना पूरा तुसें

चलो ठीक ऐ ठीक ऐ थुआढ़ी लान्ने आं दकानै उप्पर चक्कर लान्ने आं असीं ठीक ऐ खरा जी